अपना मिथिलाञ्चलमे जे मिथिला पेन्टिङ्ग बनैए ताहिके हम देखलिअनि अपना चाचीके दीदी सबके देखै छलिअनिहेँ मिथिला पेन्टिङ्ग करैत तऽ हमरो एकदिन मोन भेल जे करै छिए देखै छिए केहन होइ छै मिथिला पेन्टिङ्ग हुनका सबके तऽ देखै छलिअनिहेँ करैत तऽ मोनमे एकटा विचार भेल जे ओहन तऽ सुन्दर नहिए कऽ सकै छी लेकिन ओसब जेहन बनबै छथिन तिनकर देखि देखिकऽ तऽ बनाइए सकै छी तऽ एकदिन मोनमे विचार भेल जे बनबै छी पुछलिअनि चाचीसँ कि चाची अइ कोना बनै छै से कनी बताएब हमरो तऽ हमर चाची बड़ लुरिगर छथिन ताहि सब चीजमे कहलखिन जे किएक नहि आउ अइ बौआ सिखा देब किएक नहि सिखा देब से आउ सिखा दै छी आओर मिथिला पेन्टिङ्ग कोनो ओतेक भारी थोड़बे भेलै अपना सबमे तऽ कतेक सुन्दर लोक बजबे करै छै देखबे करै छै जेना माछ बनै छै आओर हाथीके पेन्टिङ्ग बनेलक लोक आदमी बनेलक कनिआ वर बनेलक तकरा बाद अपना सबमे जे कोबर लिखाइ छै सेहो तऽ मैथिलिएमे लिखाइ छै तऽ जे आइ नहि सिखब तऽ अपना जे सासुर जाएब तऽ अहाँके सासु की कहती जे माइ मैथिलीमे मतलब अहाँ सब छी मिथिलाञ्चलके साइडके अँइ अहाँ सबके ई सब नहि अबैए से किएक नहि सिखलहुँ अहाँके माइ चाची नहि सिखेलथि तऽ की कहबनि ताहि दुआरे हमर चाची लाजक डरे अपन हमरा सिखेलखिन तऽ कते बढ़िआँ सिखलिए मिथिला पेन्टिङ्ग हमहूँ कनी सिखैत सिखैत सिखैत सिखैत तहन सिखलिए आब देखिऔ कतेक सुन्दर मिथिला पेन्टिङ्ग बना लेलिए अपना इसकुलमे देखेलिअनि हम तऽ हम कहै छी हम नओमीके परीक्षा जे देलिए ताहिमे मतलब हमरासँ पुछलखिन मैडम अहाँके तऽ मतलब कोनो चीजमे एहन रुचि अइ तऽ हम कहलिअनि हमरा मिथिला पेन्टिङ्ग बड़ा सुन्दर बनबऽ अबैए